स्विगी से हम लोग खाना मंगाते हैं तो बहुत जल्द चला आता है इसलिए हम लोग को समय से भोजन मिल जाता है और हम लोग समय से खाना खा पाते हैं स्वीगी बहुत अच्छा है